आं हेफाजाबनि सायाव बुंगोन सासे बोराइया साइकेलजों बन के के नारनानै लाबोनायाव लामा ससेयाव थाबथानानै थायोब्ला आं बेखौ नायनाय नङा आं बे बोराइखौ साइकेलखौ नारनानै होगोन आरो मोजां लामासिम हेफाजाब होलांगोन जाहाथे बे बोराइआ गावनि बन फान्नाय एबा नख'र खुंनायाव एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो बेखौनो आङो आंनि गोसो गोदोनिफ्राइ गोसो गोरबोनिफ्राइ हेफाजाब होनायनि सुंद' फोरमायथिखौ होगोन